मां दुकान ते हैडफ़ोन वठणु वयसि हुन दुकानदार मूंखे चयईं की इहा हैडफ़ोन वठि इलाही सुठा अथई पर उहो हैडफ़ोंस में मूंखे मज़ो न आयो मुंहिंजा पहिरियां वारा बोट कंपनी जा हैडफ़ोन ई सुठा हुया